आमी वेगवेगळ्या तरेची झाडां रोयतात जशीं मोगरां जुयीं पेरू आवाळां चिंच आंबा फणस चिकू डाळिंब लिंबू चापां आबोलीं आनी तशींच आमी वेगवेगळ्या तरेची वेलीं रोयतात जशीं घोसाळें तवशें दुदी इरवाल वाल तिळ्ळां फालगां करेलां पडवाळ अश्या तरेचीं आमी झाडां आनी वेली आमी रोंयतात